अॼुकल्ह जा ॿार सभिनी खां वधीक इस्तेमालु कंदा करणु वारा आहिनि एप आहिनि फेसबुक आहे यूट्यूब आहे ट्विटर इंस्टाग्राम स्नैपचेट जियो सावन जहिड़ा एप्स वधीक यूज़ था कनि पिया जंहिंजे थ्रू ॿार विडियोज़ ॾिसंदा आहिनि गेम्स खेॾंदा आहिनि उन जे अलावा स्माट फ़ोन जा इहे फ़ाइदा बि आहिनि की इन जे थ्रू असां इज़िली कंहिंसां बि क्नैक्ट थी था सघूं पिया परे रहंदड़ माण्हू सां असां विडियो कॉल करे फेस टू फेस ॻाल्हाए था सघूं पिया किथे अचणु वञिणो हुजे त असां इज़िली उन ते टिकट्स वग़ैरह कनि बुकिंग करे था सघूं पिया ऑनलाइन शॉपिंग था करे सघूं पिया उन जा घणा ई नुक़सान बि आहिनि जीअं की ॿार सॼो ॾींहुं फ़ोन खणी करे गेम था खेॾनि पिया जंहिंजी वजह सां उन जी अखियूं डेमेज थी थियूं सघनि ख़राबु थी थियूं सघनि यंग्सटर ॿार जेका सॼो ॾींहुं कननि में इयरफ़ोन विझी करे गाना था ॿुधनि पिया जंहिंजे करे उन्हनि जा कननि खे बि प्रोब्लम थी थी सघे पई उन जे अलावा मथे जो सूरु जंहिं में मथे जो सूरु वधीक फ़ोन यूज़ करण सां मथे में सूरु बि थो थी सघे पियो केतिरनि ई फ़ोननि जा रेडिएशन ख़राबु हूंदा आहिनि जंहिंजे करे असांजे मथे जूं नसुनि में प्रोब्लम अची थी सघे पई ऐं उन जो डेमेज थियण जो चांस वधीक आहे